आतां सद्या सगळी कडेन इंडस्ट्रीयल हे वाडिल्या कारणान सगळें पर्यावरण दुशीत जाता तातूंत करून उदक म्हणल्यार चड दुशीत जाता गोव्यान कॅसीनो आयला ते बोटी उदकान वतात ते सामके नुस्तें नुस्तेकारांक सामके म्हारग पडटा तांका ते नुस्तें खूब त्रास जाता